اتر پردیش میں تحقیقی اور اختراعی مرکز بہت سارے ہیں جو تعلیم اور اس پر کام کرتے ہیں جیسا کہ اتر پردیش میں سب سے مشہور جگہ سب سے مشور ادارہ تحقیق کا آئی آئی ٹی کان پور ہے اور اس میں میڈیکل میں میڈیکل میں پی جی آئی لکھنؤ ہے اور اسی طرح بہت اور دوسرے مرکز میں کام کرنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی ہے اعظم گڑھ میں علامہ شبلی نعمانی اکیڈمی ہے اور اسی طرح بنارس میں ہندو یونیورسٹی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جن کو گنا جا سکتا ہے اور یہ ہر انسٹی ٹیوٹ اپنے آپ میں ایک اعلی مثال اپنا اپنا نام رکھتے ہیں ہر انسٹی ٹیوٹ اپنا ایک ہر انسٹی ٹیوٹ کے اندر تحقیق کا اور ٹکنالوجی کا اور ایجادات کا شعبہ ہے جو پورے طریقے سے اس پر کاربند ہیں